گوتم بدھ نگر ضلع میں سڑک اور ڑیلوے اور ہوائی اڈے جیسی سویدھائے تو ہیں لیکن یہاں کی سڑکیں بہت گندی رہتی ہے اور یہاں پہ جام روڈ سڑکوں پہ ہائی وے پہ بہت زیادہ لگتا ہے اور اس کے کارن گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر پردوشن زیادہ ہوتی ہے اس کے کارن یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں بڑھتی ہے اور عام آدمی کے لیے اختیارات میں یہ ہے کہ وہ عام طور سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے کوئی بھی بجنس ڈال سکتا ہے لیکن وہ اس کے اختیا کوئی زور زبردستی نہیں کہ اسے یہ کام کرنا ہے یا اسی کے پاس ہی سے صرف کام کرنا ہے لیکن گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر ریلوے اڈے تو ہیں لیکن وہاں جام لگنے کے کارن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری ریل گاڑیاں بھی چھوٹ جاتی ہے اسی لیے یہ سب سے بڑی سو سب سے بڑی کمی گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ سڑکوں پہ جام لگ جاتا ہے اس کے کارن ہماری گاڑیاں چھوٹ جاتی ہے اس کے کارن کبھی ہمیں کمپنی جانے میں لیٹ ہو جاتا ہے بس یہ سب کی سویدھائیں گوتم بدھ ضلع نگر کے اندر میں تھوڑی سی کمی ہے